हीअ असांजी ख़ुशकिस्मती आहे की असांजो देश भरत वर्ष अॼ सभिनी मुल्कनि में पंजे नंबर जी इक्नॉमी सॾाई वेंदी आहे असांजे साम्हूं अञा ब घणेई चुनौतियूं आहिनि जीअं की असांजो देश भारत से सत परसंट वधीक वधीक आबादी सत परसंट खां वधीक आबादी गांवनि में रहंदी आहे जीअं जिन जिते आम जरूरत जी सहुलतियूं कोन्हनि जीअं घणे ई बि अहिड़ा गोठ आहिनि जिथे बिजली सड़क माग साफ पाणी पीअण जूं बुनियादी सोहलतियूं कोन्हनि त हिन लाइ सरकार घणेई प्रयास करे रही आहे ऐं हुनमें लॻे थो की काफ़ी कम थी रहियो आहे पर अञा ब घणेई कुझु करण जी जरूरत आहे ऐं अ हिन जे अलावा सभिनी खां वॾी चुनौती समाज खे साक्षर ठाहिण जी आहे हर हिक हंधि सुठा स्कूल ठहण खपनि ॿारनि जी सुठा शिक्षा थिए थियणु खपे ऐं सुठा मास्टर बि तयार करणा पोहंदा जीअं की असांजो देश साक्षर थिए ऐं घणी अॻिते समाज सुठे नमूने हले जय हिंद